जेना अपन पूरा देशके पूरा विश्वमे शिक्षा जे छै आब व्यावसायिक भए गेलै हँ तऽ अपन बिहारमे भी जे छै शिक्षा व्यवस्था जे छै आब लोक ज्ञान अर्जन करैके लिय शिक्षा नहि प्राप्त करै छै आब लोक सोचै छै कि जतय जल्दी एहन तरहके शिक्षा ली एहन व्यावसायिक शिक्षा ली जाहिसॅं हमरा धनके उपार्जन बहुत जल्दी भए जै जेना एंजिनीरिंग कए कऽ आदमी कमे उमरमे कए लै छै कए कऽ बढ़िआँ मल्टी नेसनल कम्पनीसभमे नौकरी करै छै एकैससॅं बाइस सालमे आदमी ओहिमे जॉब कए लै छै आ तेकर बाद बढ़िआँ पैसा मिलै छै तऽ आब मेन छै की ज्ञान नहि लेबाक छै ज्ञान तऽ दोसर अथी भए गेलै ओहिमे छी की हमरा धनके अर्जन बहुत बेसी होए एम बी एसभ कए कऽ आदमीकेॅं बढ़िआँ बढ़िआँ मल्टी नेसनल कम्पनीमे बढ़िआँ कम्पनीसभमे नौकरी भेट जाइ छै आ पैसा भी बहुत ज़्यादा भेटै छै तऽ एहि दुआरेसॅं आदमी सोचै छै जे हम व्यावसायिक शिक्षा करी जाहिसॅं लाइफ़ अपन हमरासॅं आदमी व्यतीत कऽ सकी